हमरा यहाँ साल भरिमे अलग अलग मौसममे हमरा इलाकामे फसल उगाबय छियै विभिन्न फसल होइ छै जैसे कि ठण्डाके समयमे मकइ गेहूँ लगाबय छियै जकरा कि हमे फरवरी मार्च मे मकइ का काटय छियै ओकराबाद खेतके जोताइ होइ छै ओकराबाद हमे ओकरा गेहूँ गेहूँके भी कटाइ होइ छै जकरा बाद मूङ्ग लगाबय छियै तोरी लगाबय छियै फिर ओकरामे मतलब ओकरा तैयार कयल जाइ छै फिर उ होइ जाइ छै तऽ फिर ओकरा बाद फिर ओकर कटाइ होइ छै फिर खेतके जोताइ होइ छै आओर तब जाके गरमीके टाइमसँ टाइममे धान लगाबय छियै धानके भी धानके खेतमे भी पानि दै लए पड़य छै खाद दै लए पड़य छै ओकरा बाद ओकर कटाइ होइ छै ओकरामे बहुत सारा मेहनत लागय छै जैमे किसानके बहुत ही ओकर देखभाल करयके पड़य छै फिर ओकरा बाद ओकर अलग अलग मौसममे अलग अलग तरहके फसल उगाबय छै साल भरिमे हमरा सबके आओर फसल उगाबय छियै ओकरामे बहुत मेहनत लागय छै जकरामे कि साल भरिमे ठण्डामे धान गरमीमे धान आओर जे ठण्डामे मकइ मकइ काटलाके बाद गेहूँ